دیہات میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں سے جیسے لنگڑی ہے یا پھر بال ہے یا پھر چپی ہے یا یعنی بورچا ہے یہ سارے ایسے کھیل ہیں جو دیہات میں کھیلے جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں تو چلو ہم نے اپنے بچپن میں جو کھیل کھیلا ہے وہ ٹگن یا لنگڑی بہت شوق سے کھیلا ہے تو ٹگن جو ہے تو ایک بیسیکلی کچھ پانچ یا سات دانوں کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی بریسلیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی جنرلی ہمارے ایریا میں تو وہ کانڈی کو کاٹ کاٹ کے اس کو اس میں دھاگا پرو کے بنایا جاتا تھا تو زمین پہ کوئلے یا چاک سے بلاکس بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایک سائڈ میں پانچ بلاکس بنتے ہیں دوسری سائڈ میں پانچ بلاکس بنتے ہیں یہ دو پلیئر لوگ کھیلتے ہیں اور اس میں سے ایک جو ہے بندہ وہ راج دیتا ہے دوسرا بندہ ہے راج پروتا ہے جو راج پروتا ہے وہ جو راج دے رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ٹگن ہوتی ہے اور وہ سامنے والا بندہ جس بلاک میں کا وہ بولتا ہے یعنی ان بلاکس کے اوپر نمبرز لکھ دیتے ہیں ایک سے لے کے دس تک وہ جس بلاک میں بولتا ہے تو ٹگن کو اس بلاک میں پھینکنا ہوتا ہے اگر وہ ٹگن اس کے بلاک کے آگے یا پیچھے یا اس کے باہر گر گئی تو میں آؤٹ ہو جاؤں گی اور اگر بورڈ بلاک کے اندر گری تو پھر مجھے لنگڑی کر کر کے لنگڑی کر کر کے ایک ایک بلاک کے اندر بیچ میں پیر رکھنا ہے میرا پیر اگر جو ہے تو کسی لائن پر پڑ گیا تو میں آؤٹ ہو جاؤں گی اور اس طریقے سے جس بلاک کے اندر ٹگن ہے مجھے اس کو اسکپ کرنا ہے مطلب بغیر گرے ہوئے اور اس اس اس بلاک کے اندر میں پیر نہیں رکھ سکتی اس کو اسکپ کر کے دس بلاک تک جاؤں گی اور پھر واپس آؤں گی اور پھر اس اس میں سے ٹگن اٹھا کے اور پھر لنگڑی کرتے ہوئے باہر آ جاؤں گی اگر میں اس بیچ میں دوسرا پیر میں نہیں گرا یا پھر نہیں زمین پہ رکھا اور پورا میں یہ لیول پار کر گئی تو پھر میں پھر سے دوں گی یہ تو اس طریقہ سے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے